गराइ दाब्रायनायनि थाखै जों गावगावनो सिगाङावनो जोङो थियारि खालामनानै गावखौ गोख्रों खालामनानै जों लागोरनांगोन आरो जोङो गराइ दाब्रायनायावहाय जेरै जोङो गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि गाननाय जोमनाय गाननानैहाय जों गराइखौ दाब्रायनांगौ जेरैहाय जोङो गराइ दाब्रायोब्ला एबा गराइ गाखोयोब्ला जोङो मोजां लंपेन्टफोर जोङो गाननांगोन फिट जानाय गस्लाफोर जोङो गाननांगोन आरो जोङो आथिंफोराव जोङो जुथाफोर गाननांगोन आरो जोङो खर'फ्राव जोङो गराइ दाब्रायनायाव गानग्रा हेलमेट फोरखौहाय जोङो गाननांगोन जेब्ला जोङो गावखौहाय रेडि खालामनानै जोङो लागोन अब्लासो जोङो बे गराइखौहाय जोङो दाब्रायनो हायो आरो गराइखौहाय दाब्रायनोब्ला एबा गराइ गाखोनोब्ला जोङो गराइनि बिखुङाव जोङो जिन जोङो गानहो नांगोन आरो बे जिननि सायावसो गराइनि बिखुंनि सायाव जिन गानहोनायनि सायावसो जोङो गाखोनांगोन अब्लासो जोङो गराइखौहाय जोङो दाब्रायनो हागोन नङाब्ला जोङो बे जिन गैयालासेनो जोङो गराइखौहाय जोङो सालायोब्ला एबा गराइखौ जों दाब्रायोब्ला जोंनि बेबायदिनो माबा मोनसे खहाबो जानो हागौ जेरैहाय जिन गैयाब्ला जों जिरायनो हाया जिरायनो हानाय नङा आरो जिन गैयाब्ला जोंनि जिरायनाय खिबुफ्रा हयथ' गरम जानानै थिफुनोबो हागौ दा बि हिसाबैनो जोङो गराइ गाखोयोब्ला जों गराइनि बिखुं सायाव जोङो जिनखौ बहायनांगोन गराइनि बिखुं सायावहाय जिनखौ बसायनानैसो जोङो बिनि सायावहाय जोङो गाखोनांगोन आरो जों गराइखौहाय गराइनि खुगायावहाय जोङो लागाम दौनांगोन जेब्ला जोङो लागाम लागामखौहाय गराइनो दौओ अब्लासो जोङो गराइखौ दाब्रायनो हागोन आरो गराइखौहाय बे लागाम जोंसो जों सालायो बबे लामाजों थांनांगौ बबे जायगायावहाय बेसेबां सिपिड दाब्रायनांगौ आरो बबे जायगायावहाय गराइखौ हमथानांगौ आरो माबायदि हमथानांगौ आरो बेसेबां दाब्रायनांगौ बेसेबां खारहोनांगौ बे गासैखौबो लागामजोंसो जों गराइखौहाय जों सालायनाय जायो आरो नोंनि थोंनै आथिंखौ जेब्लानाखि जोङो गराइखौ दाब्रायगोन अब्ला नोंनि थोंनै आथिंखौहाय गराइनि उदैआवहाय जोङो सोमावनानै होनांगोन आथिं थोंनैखौबो ओमफ्राय गराइनि लागाम लागामखौहाय बोगोदावनानै होनांगौ अब्लासो गराइआ खारगोन दा बिबायदिनो जोङो गराइखौ गाखोनोब्ला जोङो जोंनि देहाखौबो जोङो फिट खालामनानै जों लानांगोन जोंनि देहाफ्रा जुदि गराइ गाखोनायनि सिगां फिट नङाब्ला जोङो गराइ गाखोनायनि सिगां जों गावखौ रेडि खालामनानै जुदि लायाब्ला हयथ' जोङो गराइनिफ्राय गोग्लैनो हागौ आरो जोङो गोग्लैनानै माबा मोनसे आगादफोरबो जोङो जानो हागौ दा बिनि थाखायनो जोङो सिगां गराइ गाखोयोब्ला जों गावखौहाय जोङो गराइ गाखोनायाव एबा गराइ दाब्रायनायाव जों मा मा गाननांगौ मा मा जोङो रेडि जानानै जों गराइ गाखोनांगौ बे गासैबो मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो सिगाङावनो जों मावनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो गराइखौहाय सालायनो हागोन आरो जों गराइखौ गाखोनो हागोन